ہمارے علاقے میں بہت سارے سیم ہیں بہت سارے نیٹورکس چلتے ہیں جیسے دیکھ لیجیے جیو چلتا ہے ایرٹل چلتا ہے آئیڈیا ہے ووڈا ہے ہم لوگ زیادہ تر جیو کا سیم یوز کرتے ہیں ہماری فیملی میں ہماری سسرال میں ہمارے گاؤں میں بھی جیو کا سم زیادہ چلتا ہے ایرٹل بھی چلتا ہے ووڈا بھی ماشاء اللہ بہت اچھا چلتا ہے یہاں نیٹورک ووڈا ایرٹل یہ زیادہ فاسٹ کام کرتا جیو تھوڑا سلو کام کرتا ہے آئیڈیا بھی بہت اچھا کام کرتا ہے ماشاء اللہ سب سے اچھا سب سے اول نمبر پہ آئیڈیا چل رہا ہے اور ووڈا چل رہا ہے بہت اچھا نیٹورک ہے یہاں پہ جیو کا تھوڑا ایشو ہو جاتا ہے نیٹورک اس کے لیے ہم لوگ تھوڑا پریشان ہو جاتے کیونکہ ہم لوگ کا شیم ہے جیو کا ویسے ایمرجنسی کے لیے ہم لوگ ووڈا بھی رکھ رکھے ہیں آئیڈیا بھی رکھتے ہیں ہمارے گاؤں میں جب ہم لوگ باہر رہتے ہیں تو جیو یوز کرتے ہیں ہم لوگ گاؤں میں رہتے ہیں تو آئیڈیا یوز کرتے ہیں ووڈا یوز کرتے ہیں یہاں کا فائیو جی نیٹورک ہو گیا ہم لوگ کے پاس فائیو جی فون ہے فائیو جی نیٹورک ہی رکھتے ہیں اسی لیے ہم لوگ کو بہت اچھا لگتا ہے آئیڈیا کا سیم چلانا اور کوئی پریشانی نہیں ہوتا ہے نیٹورک میں بس تھوڑا سا نیٹورک ایشو رہتا ہے